آج کے جدید دور میں تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا ایک سنہری موقع ہوتا ہے کیونکہ وہاں نہ صرف جدید علوم حاصل ہوتے ہیں بلکہ بین الاقوامی معیار پر سیکھنے اور کام کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہوتا ہے اگر کوئی ہونہار طالب علم اسکالرسپ حاصل کر کے بین الاقوامی اداروں میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک قابل تعریف قدم ہے میری رائے میں اس طالب علم کو چاہیے کہ وہ صرف وہ صرف ذاتی کامیابی کے بارے میں نہ سوچے بلکہ وطن کے خدمت کو بھی پیش نظر رکھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ وطن واپس آ کر یہاں کے طبی مالیاتی یا فنی اداروں میں کام کرے تاکہ ملک کو اس کے علم اور مہارت سے فائدہ پہنچے بین الاقوامی سطح پر کئی اسکالرسیپ پروگرام جیسے فلبائٹ چونک ایئرسمس مینٹینس وغیرہ موجود ہے جو ذہین طلباء کو نہیں صرف تعلیم دیتے ہیں بلکہ قیادت کی تربیت بھی فراہم کرتے ہیں طالب علم کو ایسے پروگرامس کی تلاش کرنی چاہیے جو چوبیس سات سو سرسس فراہم کرتے ہیں اور جن کے ساتھ عالمی معیار کی ورکساپس ریسرچ پراجسکسٹ اور رضاکارانہ خدمات جڑی ہو اس سے اسے عملی زندگی میں مزید بہتر مواقع حاصل ہوں گے اور ایک عالمی سوچ کے ساتھ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکے گا